आं मोजां मोनसिननाय बिजाबफोरानो जाबाय बर'फोरनि सुंद' सल' सल'मा जायखौ बर लिरगिरिफ्रा लिरनानै गालांदों आं बेफोरखोनो मोजां मोनो बर'नि सुंद' सल' एबा सल'माफोराव आं बेखौनो मोजां मोनो जे माखासे बर'फोरनि थानाय जानाय आरो माखासे खामानि मावनाय आरो बर'फोरनि संसार जानाय बेनि सोमोन्दै मिन्थिनो मोनो बेनिखायनो आं बर'फोरनि गेजेरावबो एबा बर' लिरगिरिफोरनि लिरनानै गालांनाय सुंद' सल' सल'मा बेफोरखौ आं फरायनो मोजां मोनो आरो बर' सावथुन एबा भिडिय'फोरबो दङ सावथुन सावथुननि गेजेराव सावथुन एबा भिडिय'फोरनि गेजेराव बर'फोरनि ओ सावथुन जेरै शर्ट भिडिय' बेफोरखौ नायनो मोजां मोनो बेनि बागै बे बेनि सोमोन्दै आं बेखौनो मिन्थिनो मोनो जे ओ माखासे बर' सुबुंफोरनि संसार जानाय अनलायनानै थानाय माखासे खामानि मावनाय आरो ओ बेबायदिनो बर'फोरनि बागै गोबां गियानखौहाय सोलोंनो हायो जेरै बर'फोरनि संसार जानाय ना गुरनाय एम्फौ फिसिनाय आरो जि दानाय बेफोरनि बागै जों गोबां बर' सावथुननिफ्राय मिन्थिनो मोनो आरो माखासे भिडियसफोर निफ्रायबो बेखौनो मिन्थिनो मोनो जे माखासे फेस्ला आदब देखायनाय आरो माखासे बर'फोरनि रायलायनाय आरो माखासे बर'फोरनि बेबायदिनो गोदो जालांनाय जाथायफोर माखासे मुगायाव सोलिबाय थानाय जाथायफोर बेफोरनि बागैबो मोन्थिनो मोनो आरो बर' सावथुन नायनानैहाय जों बेखौनो मोनथिनो मोनबावोजे बे दानि आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे दिहुनगिरिफोरा जे आथिखालनि थासारिजोंहाय गोरोबनानै माखासे सावथुन दिहुनो बेनिफ्राय जों गोबां गियानखौबो सोलोंनो हायो जायखौ नायोब्ला जों मोन्थिनो मोनोजे जेखौ मावोब्ला मोजां जेखौ मावाब्ला मावोब्ला गाज्रि बेफोरखौहाय जों गियानखौ मोननो हायो आरो बिनिफ्राय जों गोबां न'लेजबो बुथुमनानै लानो हायो बेनिखायनो आं बर'फोरनि गेजेराव माखासे सुंद' सल' सल'मा आरो सावथुन बिदि बेफोरबायदि नायनो मोजां मोनो आरो बर' सावथुन भिडिय'फोरनि गेजेराव माखासे सिनेमाफोर जेरैहाय अननाय आरो बायदि बायदि रोखोमनि दिहुनजानाय सावथुनफोर दं बेखौ नायनानै आं बिराद मोजां मोनो